وقت كے ساتھ ٹیلی كمیونكیشن ہر چیز كی جگہ لیتی چلی جا رہی ہے جیسے كہ پہلے پوسٹ آفس اور پارسل آنے جانے كی ایک كمپنی ہوتی تھی اس میں تھوڑا زیادہ وقت لگتا تھا اس كی جگہ بڑی ملٹی نیشنل كمپنیاں جیسے كہ ایئرٹیل جیو ووڈا فون اتیادی كمپنیوں نے لے لی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ فاسٹ سروس دے رہی ہیں ان سروس سے ہم لوگوں كو فائدہ ہو رہا ہے لیكن ساتھ ہی ساتھ كچھ اور زیادہ اٹریكٹیو كرنے كے چكر میں یہ ہمارے ایک طرح اٹریكٹیو ہوتی چلی جا رہیں جس كی ہم لوگوں كو لت لگتی چلی جا رہی ہے جوكہ ایک كسو بھی لوگوں كے لیے غلط ہے